हां जी हां जी अच्छा ओह् महाराज किन्ने बजे कराई ही तुसें टिकट किन्ने बजे केह् नांऽ ऐ लखन ते केह्ड़ी टिकट ऐ ट्रेन दी टिकट ऐ बस दी टिकट ऐ प्लेन दी टिकट ऐ प्लेन दी कुत्थुआं अच्छा अच्छा हां इक मिनट रुको में दिक्खना हां होई गेई कन्फर्म गेई थुहाड़ी कन्फर्म होई गेई तुस इक कम्म करो हां कोई बंदा भेजो लेई जाओ मेरे कोला टिकट ऐ ठीक ऐ जी ओके जी